दस हज़ार पाँच सौ तिरानबे बारह हज़ार छः सौ बाईस अठारह हज़ार आठ सौ इकसठ ग्यारह हज़ार सात सौ बारह तेरह हज़ार नौ सौ पन्द्रह